ایک تخلیق کار کو اس کے تخلیق کے علاوہ شاید ہی کوئی چیز خوش کرتی ہو

البتہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو ہر انسان کو خوش رکھنے کا خوش کرنے کا ہنر رکھتا ہے مجھے بھی میری تخلیق سے جب میں کچھ بہتر لکھتا ہوں کچھ اچھا ہوتا ہے میرے قلم سے کوئی شاہکار نکلتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ محبت ہے جو مجھے خوش کرتی ہے خوش رکھتی ہے